औ कलेजनिफ्राय फैगोन नामा

फैजागोन दे आं आं हानाय खिनिखौ खालामगोन नोंसोर जेराव बा थाङो जेखौ जेखौ नुवाखै बेखौ खिन्थाबानो जाबाय आं हानाय खिनि नोंसोर जेखौ नायनो बियो बेखौनो खिन्थानो नाजागोन आं ओमफ्राय आंनि खोथाखौ खोथा मानि जोबनांगोन दै हाग्रा हाग्रा ओनसोल ना ओरै जिब जुनारफ्राबो मानसि जाग्रा मा जाग्रा दङ आंनि खोथा मानिनानै सोलि नांगोन दै गोरायैनो जायखिजाया जयै थांदों नालाय जयैनो थांगोन जयैनो फैफिनगोन आरो हारसिं हाला हगारहरनाय जानाय नङा आरो हारसिं हाला थांनानै माबाफोर खैफोद खैला जायोला रिक्सया आंनाव थांगोन नालाय ओंखायनो दा गारि जिपसि लानानै थांनाय जागोन आरो नोंसोर जेखौ नुवाखै बेखौ बेखौ खिन्थाब्लानो जाबाय आङो बे नोंसोर नुयै नुयै जायगाखौ जायगायाव दोनलांगोनना जिब नायनो बेखौबो खिन्थाब्लानो जाबाय आङो नोंसोर बिदि नुयै बुस्थुखौ दिन्थिहैनो नाजागोन जायखिया मैदेर नुगोन ओरैनो मोसाफोरखौ बारा नुनो थाङा नालाय मै मैदेर नुगोन ओरै मोख्राफोर नुगोन बिदिनो गोबां दं आरो नोंसोर माखौ नायनो बियो बेखौनो दिन्थिनो नाजागोन आङो लेंलां लेंलां

औ जागोन जागोन औ औ जागोन दे नोंसोर फैब्ला खबर हरफिनब्लानो जाबाय जायखिजायो आंनाव बे नाम्बारावनो कल खालामबानो जाबाय औ जायखिया जायखिया समावनो सोलाबगोन आं सोलाबनायालाय नोंसोर फैब्लानो जायखिया नोंसोर फुङाव खबर हर हरब्लानो जाबाय जायखिया फुङाव खबर हरब्ला एसेब्लाबो दस्राफोर लिंब्ला थाङा होननोबो हायो ना नोंसोरो सिगां रायज्लायखानाय हिसाबै नोंसोरखौ लांनो नाजा नांगोनना आंबो औ दे दे दे